ہندوستان میں تعلیمی نظام كافی اچھا ہے مطلب دوسرے ممالک سے یہ ایسے موازنہ كرتا ہے جیسے جیسے ہندوستان میں ہندوستان میں كافی ساری وہ كیا ہے ہندوستان میں ہندوستان میں بہت جیسے چار سال كا بی اے ہوتا ہے ہو گیا ہے اب تو اسی طرح مطلب ودیشوں میں بھی چار سال كا یہ كورس ہوتا ہے اور جب یہ تین سال كا كورسز ہوتے تھے ہوتا تھا تو بی اے ہوتا تھا تو اس میں ایک سال برج كورس كرنا پڑتا تھا لیكن اب چار سال كا ہو گیا ہے تو اس میں برج كورس كرنے كی ضرروت نہیں ہے تو ہمارے ہندوستان نے بھی نے بھی كافی ترقی كی ہے جس طرح یہ ہمارے ہندوستان نے بھی كافی ترقی كی ہے جس طرح وہاں اسكالرشپ دی جاتی ہے یہاں بھی اسكالرشپ دی جاتی ہے ہمارے ہندوستان میں بھی اسكالرشپ دی جاتی ہے اور وہاں وہاں بہت زیادہ مطلب ایڈوانس وہ ہے تو ودیشوں میں بھی بہت ایڈوانس سب كچھ ہے تو اسی طرح ہندوستان بھی دھیرے دھیرے ترقی كر رہا ہے